जों आबै मोननावहाय थांदोंमोन दाखालिहाय ओमफ्राय जों आबै मोननावहाय मस्ला लाबोदोंमोन जों आबै मोननावहाय ओमफ्राय जों हायजें लाबोदोंमोन मित मस्ला लाबोदों सिखेन फावदार लाबोदों सिलि फावदार लाबोदों बिदिनो जों आबैमोनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि मस्लाफोर लाबोदोंमोन मानोना जोंनि आबै मोनावहाय मोनसे गेदेर फ्रग्राम जादोंमोन माने आनै मोननि हाबा जादोंमोन बेयावहाय जों लाबोदोंमोन मस्लाखौ आग्लायनायखौहाय बिदिनो गोबां मस्ला दंमोन ओमफ्राय बिदिनो हायजेंखौथ' जा गोबां लाबोखादों जों ओमफाय मित मस्लाखौबो गोबां लाबोदों ओमफ्राय जों बेखौहाय न'आवहाय ओंख्रि होनानै जायो ओमफ्राय जों बे मस्लाखौ होनाय ओंख्रियाव मोदोमफ्रु गोथाव जायो